जीअं त मां अलॻि अलॻि क़िस्म जा कपिड़ा सुबंदी आहियां डिज़ाइनर कुर्ती टॉप ब्लाउज फ़्रॉक मैक्सी वग़ैरह असांजे भारत में जॾहिं नईं नईं पिक्चरूं अचणु लॻंदियूं आहिनि या कोई बि सीरियल हलंदो आहे उन में अलॻि अलॻि क़िस्म जा कपिड़ा पाईंदा आहिनि उन किरिदारनि खे जेके कपिड़ा पातल हूंदा आहिनि उहे ॾिसी करे मां हुन खे उन तरीक़े सां सुबण जी कोशिशि कंदी आहियां ऐं उन में मां सफलु बि थींदी आहियां हिकिड़े ॾींहुं मुंहिंजी नंढी भेण जो जनमु ॾींहुं हो त मां हुनखे फ़िल्म मैंने प्यार किया में जेका अछी परियुनि वारी नेट वारी फ़्रॉक जेका भाग्यश्री हिकु गाने में पाती हुई उहा मां उन खे सुबी पंहिंजी भेण खे सूखड़ी ॾिनी उन खे लॻो त मां उहा ड्रेस बाज़ार मां ख़रीद कई आहे पर जॾहिं हुन खे हीअ ॻाल्हि ख़बरु पई त हीअ ड्रेस मां सुबी आहे त मुंहिंजी नंढी भेण ॾाढी ख़ुशि थी